میں اپنی دوڑ کے اہداف اس طرح طے کرتی ہوں کہ میں صبح چھ بجے اٹھ جاتی ہوں اور روز چار کلو میٹر کی دوڑ لگاتی ہوں میں سبھی کو یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ ڈیلی رننگ کریں اور اپنا ٹارگیٹ طے کریں اور اسے اچیو کریں میرے بیسٹ رنر میں سے ہیں پی ٹی اوشا رام سنگھ یادو امایا کمار ملک ہیما داس دوتی چند